हमारे क्षेत्र में कुपोषण एक आम समस्या है यहाँ पर बच्चों को उतने अच्छे तरीके से पोषक तत्व नहीं मिल पाता है जैसा कि उन्हें चाहिए जिससे उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास पूर्ण रूप से हो पाए यहाँ पर पोषक तत्व न मिलने की वजह से आज ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार हैं हमारे यहाँ साफ़ पानी एवं अच्छा भोजन भी प्राप्त नहीं हो पाता है जिसकी वजह से लोगों एवं बच्चों को कुपोषण का शिकार होना पड़ता है अगर जैसे हम बात करें तो कुपोषण से बचने के लिए एक दो नियम एवं हमारे यहाँ संस्थाएं हैं जो कि लोगों को हमेशा ही जागरूक करते रहते हैं कुपोषण से निकलने के लिए हमें हमेशा साफ़ पानी पीना चाहिए और हम पानी को साफ़ करने के लिए हमेशा ही उसे उबालकर के पीते हैं एवं भोजन के लिए हम साफ़ भोजन के जगह साफ़ भोजन ही करते हैं